उत्तर प्रदेश में कला ऐं शिल्प जे खेत्र में उनजी खपत जे लाइ असांखे सब्सिडी जी छूट बि मिलंदी आहे ऐं अन अन्य तरीक़े सां बि असांखे सरकार स सरकार कार्यक्रम जे लाइ असांखे इलाही मदद बि कंदी आहे ऐं इनखां अलावा बि असां बनारस हिंदु यूनिवर्सिटी सां इंडीगल यूनिवर्सिटी सां राजीव गांधी इंस्ट्रा पेट्रोलियम टेक्नोलॉजीअ सां बि असांखे इन्हनि सां बि असांखे ॾाढी मदद मिलदी आहे